चिरां जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि दावबायनायनि खाबुफोरा जाहैबाय जों जेरैहाय जोङो ए एस टि सि बास इ रिक्सा बायदिसिनाजों जोङो बेरायनो हायो